बिहारमे जे छै कोइभी काम होइत छै ने तऽ नहि मीडियाबला पहुँचलक नहि केओ प्रशासन जल्दी पहुँचल कोइ यानिकी नहि पहुँचै जल्दी चाहबे नहि कयलक

ई सब जे छै शिक्षाके लिए नहि होइत छै आओरो बिहार तऽ सबसँ बे बेरा गेल छैबे कयलै बिहारमे तऽ किछु उन्नतिके कोइ चीजे नहि छै होयतै किछु आ कहतै किछु

अइसन नहि छै कि ओ बदलाव करथिन

बदमाश लोग जे छै हमरा भिड़ा दिने दुपहर लोककेँ लेतै रोकि पोकि लेतै

होयतै काम आइ आ दू दिनाकऽ बाद पता चलतै कि से जे छै पहुँचलै प्रशासन झुट्ठोके जे छै आओरो उलझाबेके लिए तैआर होइ जैतै

मारबो पिटबो करैत छै मारियो देलक जान से गोली चाली चलि जाइत छै लेकिन मिडियाबला नहि अइतै कहै लए कि से हाँ जे छै से ई नियूजमे कोइभी नियुजमे ई सब डालै नहि छै दैनिक भास्कर भेलै

लेकिन मिडियाबला जे छै नहि जल्दी कहलक

दङ्गा फसाद हमरा आर जिलामे बहुत होइत छै बहुत बेगुसरायमे जे छै बहुत भेल लोककेँ जे छै जिनाइ लोककेँ गरीब लोककेँ तऽ जिनाइ हरामे छै

इसकूलमे जे छै पहिले

तऽ ई सब नहि होइके चाही होना चाहिए जै होइत छै जैसेकि हमरा इसकूलमे मास्टरजी एलखनी तऽ हुनका जे छै पढ़बैके चाही बिद्यार्थीकेँ धिआन दै कऽ चाही कि बिहार एतेक पीछाँ छै बच्चाके धिआन देबै तब ने आगाँ बढ़तै लेकिन ओसब तऽ बारेमे छेबे नहि करै एहिजा आ नहि मीडिआबला ई छै मीडिओबला नहि आबैत छै